असां पहिरों बासणनि खे धुअण जे लाइ सॼी जूठ जेकी हूंदी आहे उहा सभु कढी करे हिकिड़े पासे रखंदा आहियूं उनखां पोइ उनखे सरफ विझी करे पाणीअ सां धुअंदा आहियूं ऐं असां वटि जेकी तेल वारी तई हूंदी आहे वॾी उनखे सरफ विझी करे ऐं उन खे गरम पाणी विझी करे असां हुन खे घिसे घिसे करे हिकदमु ई साफ़ कंदा आहियूं